औ हेलौ

दहाय रायलाय नायालाय नै आंबो फैसा सोंहरनो नागिरदोंमोन दाहार मोनगोन दा नै बिस हाजारसो नांगौमोन ट्रिस हाजारसो मोनगोन दा औ हा औ दे

माबा गालामाल होनो नागिरदों औ बेंटलाव माब्ला हरगोन नोंलाय दिनैनो लांगोन औ

औ औ दोनथ'दो होम्बालाय दे